जी प्रणाम जी सर बहुत बढिऑं अपन समाचार कहियौ आ अभी जे है समाचार जे केना केना समाचार अपने इकट्ठा करै छियै आ जनसाधारण के बीच जा के जे बहुत अनुभव प्राप्त करै छियै से कनी हमरा सब के बतैयो

जी जी जी जी जी जी जी अफबाह नहि फैलि जाइ छै कभी कभी अय ढंग सं फैलि जाई छै जे अर्थक अनर्थ निकलि जाई छै जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी आ कभी कभी त हम कभी कभी सामान व्यवहार मे त इएह देखै छियै जे किछु लोग अपन सोसल साइट बना लै छथिन तिल के तार बना के एहन दीप लेशै छथिन जे समाज मे ज्वाला मे झरकय लगै छथिन हमरा सब जी जी जी जी जी जी निर्भर करै छै जी जी आ ताहि के लेल ताहि के लेल कोई विचार के कोई विचार के कनी बढ़िऑं सं चिंतन कय कऽ परिस्कृत कय कऽ तब समाज मे प्रसारित कयल जाय जी जी जी जी सब समाजिक समस्या जरुर बनल रहतै नहि तऽ एहि एहि गड़बड़ी आ कभी कभी उल्टा फेर आ नासमझके कारण सारे समाज मे अव्यवस्था फैल जाई छै जी जी जी जी जी आ कभी कभी तऽ इहो देखल जाइ छै जे कि जहाॅं सोसल साइट पहुँच जाइ छै तऽ व्यक्ति अपन दुःख के अपन बात के बढ़ा चढ़ा के से कहै छै जे अगला के सोचहु के अवसर नहि दै छै कि हिनकर की सही आ की गलत ओहू मे हमर स्तंभ लगभग उलैझ जाइ छै तऽ उहाॅं आओर व्यवस्था गड़बड़ा लागैय छै जी जी जी जी जी ठीक छै ठीक छै जी प्रणाम प्रणाम